गारामा साबा जेनबा बिदिनो गगा मोनबा अखम्बा गारामा सायो गारामा सानानै बिदिनो जोङो सख्खा बरि जायो जानाङो आरो सख्खा बरि जायो बेजोंबो जाथाराबा आरो नै बिदिनो मुलि खांलाबायो हाग्रानि मानिमुनि बिदिनो खांसिंखियाफोरखौ इसे सेबलाबायनानै लोङो आरो जानला मानला सागालाबायथोंसै होननानै बिदिनो सा जायो इसे गोस ओ मोजां मोनो बिदि जा माबायो आरो आरो बिदिजों बेजों माबायाबाबो आरो नै गगा मोनबाबो बेबायदिनो माबालाङो आरो मा होनो बिदिनो मा होनो हायजें बिदिनो गलमरिसफोर होनानै इसे फुदुंनानै लोङो आरो बिदिनो गारामाफोराव नानानै लायो बे सामब्राम गुफुर आरो थाव सोदां माबानानै फुदुंनानै फुननानै लायो नारख्लायनानै लानांगौ बिदिनो बेजों इसे स्रां मोनो आरो देहाफोरखौ मोजां मोनो सामब्राम गुफुरफोरजोंबो नानानै लायोबा आरो अखम्बा जाथाराबा बिदिनो सामब्राम गुफुरफोरखौबो माला सुनानै गाननो गानहोनाय जायो ओन्दैफोरनो बेजों आराम हामलाङो आरो मोजां जायो एसे थामिलाङो